गिबियावनो भारताव बयनिख्रुइ गोनांसिन फोरबो आरो बन्द बुंनो थाङोब्ला दिवालिखौनो बुंनो हायो दिवालिआ भारतनि बयनिख्रुइबो मुंदांखा फोरबोनि गेजेराव मोनसे गासै भारताव फालिजानाय सोरांनि फोरबोआ हादरनि गुबुन गुबुन हारिमुनि थाखाय ओंथि दं दिवालि फोरबोआव गासै ज' जानानै जेवारि सावो आरो सोरांनि फोरबोखौ जयै फालिनाय जायो बे फोरबोआ मोनसे नायथाव बे फोरबोखौ सोरांनि फोरबो फेसटिभेल अफ लाइटबो बुंनाय जायो नैथिआव हलि हलिआबो मोनसे भारतनि मख'जाथाव फोरबो हलिखौ उदां बोथोर आरो गोलोम बोथोरनि गेजेराव फालिनाय जायो सानसे फालिनायनि उनाव गाबजों गेलेनानै रोजाबनानै सल'फोरखौ सोलाय सोल' खालामनानै मोसानाय आरो न'आव बानायनाय गोदै जामुंफोरखौ जायो आरो रंजानायजों फोरबोफोरखौ फालिनाय जायो थामथिआव दुरगा फुजा दुरगा फुजायाबो मोनसे मख'जाथाव फोरबो बे फोरबोआव गु साननि थाखाय गोबां सुबुंफोरा उप'बास लाखियो नाथाय गाहाय फालिथाय फोरबोआ दथि साननिफ्राय जायो स्निथि साननिफ्राय फुजारिखौ फुजानि लग आरो मन्त्रफोरखौ आरज गाबनो आरो फुजा मन्दबाव आरुथिनि आसार खान्थिखौ मावनो लिंहरनाय जायो आरो जोबथारनायाव ब्रैथिआव इद उल फितरआबो भारतनि मोनसे गोनां फोरबो इद उल फितरआव नै निफ्राय थाम सान फालिथायफोर थायो जेराव जर'खा फुंनि आरजफोरबो थायो सुबुंफोरा सासेआ सासेआ गुबुन सासेखौ इद मुबारकजों हामलाय होयो गोदै जामुंफोरखौ न'आव संनाय जायो आरो गथ'फोरा आरो गोनांथि जानाय सुबुंफोरनो अनथोब होनाय जायो बेफोरनो भारतनि बयनिख्रुइ गोनांसिन फोरबोफोर